आज सबेरमे सुतिके उठलहुँ उठिके ओकरबाद एगदम निकललहुँ रोड पकड़िके खूब दरबर खूब दौड़ै छी दौड़ैके बाद बहुत अच्छा सुआद अँ स्वास्थ्य लागैए सीनामे भी अच्छा लागैए शरीरमे भी अच्छा लागैए बहुत अच्छा लागैए दौड़ कुदिके आबै छी से शरीर भी बहुत अच्छा लागैए एगदम स्वस्थ लागैए दौड़ैमे खूब मोन लागैए बहुत अच्छा लागैए एगदम गदगद लागैए बहुत सुन्दर लागैए चल एतए रे खूब अच्छा लागैए दौड़ैत दौड़ैत सभ सभ युवक सभके सङ्ग कएलहुँ चारि आदमी पाँच आदमीसे मिलिके सुबहमे पर डे दौड़ै छी खूब बढ़िआँ दुइ किलोमीटर एक किलोमीटर डेली पर डे दौड़ना यऽ बुलना यऽ खूब सुन्दरसे घुमना फिरना यऽ स्वास्थ्य बढ़िआँ लागैए एहि सबमे केओ केहनो तरहके दिक्कत नहि यऽ बहुत अच्छा लागैए तऽ आब ओकरबादे बहुत दूर तक जाइ छी दौड़ कुदिके ओमहरसे टहलल बुलल आरामसे चलि आबै छी घरके तरफ अगर घर अएलहुँ एहिठाम अपन आरामसे मुँह हाथ धुअएलहुँ अस्नान करलहुँ नाश्ता पानी करलहुँ खूब बढ़िआँसे घुमलहुँ फिरलहुँ शरीरमे बहुत फैदा बुझा रहल यऽ एहि सबमे कोनो तरहके दिक्कत नहि यऽ बहुत अच्छा लागैए आब कि बोलबौ वही भी एतएसे दौड़िके चलि जाइ छी दुरगा अस्थान दुरगा अस्थानसे चलि जाइ छी अपन खेत उतके तरफ उधर मोड़पर घुमलहुँ फिरलहुँ सगठे मलहपट्टी गेलहुँ डोमनी चौकपर गेलहुँ चारो तरफ घुमिफिरिके बनकटा लग अएलहुँ हरेक जगह घुरिते फिरिते पूरा एगदम भरिदिन घुमिते फिरिते दस बजे तक घुरिते फिरिते घर चलि अएलहुँ खूब सुन्दरसे बहुत अच्छा लागैए कोइ तरहके दिक्कत नहि यऽ बहुत अच्छा यऽ